भैय्या नमस्कार

कैसे याद किए हैं

अच्छा आपको ज़मीन चाहिए क्या आपको कहाँ कैसी ज़मीन चाहिए भाड़े पर चाहिए कि आपको खरीदना है अच्छा आपको खरीदना है अच्छा तो कहाँ कौन सी जगह पर चाहिए आप बताइए लोकेसन अच्छा सिटी में ही चाहिए तो सिटी में सर अगर आपको रहना है तो आपको लगभग जो है टेन से फिफ्टीन थाउजेंड में फ्लैट पड़ जाएँगे सर अच्छा हाँ तो सर कहाँ ओके सर तो आप इससे अच्छा है कि आप ज़मीन ले लीजिए ज़मीन जो है आपको शहर में पड़ जाएगा सर अस्सी लाख रुपये बिस्सा के पड़ जाएगा सर अस्सी नब्बे लाख रुपये बिस्सा अगर एक मकान खरीदना है तो वह भी तीन करोड़ में उपलब्ध है नहीं ज़मीन का कोई लफड़ा ओफड़ा नहीं कागज़ तुरंत मिल जाएगा सर आप उसकी टेंसन मत लीजिए पेमेंट होते ही सब आपका काम वगैरह हो जायेगा पहले आपको जो है सत्तर परसेंट आपको पेमेंट पहले करना है फिर परसेंट जब काम हो जाएगा आपको तब करना पड़ेगा ओके सर तो अगर आपको भी अर्जेन्ट में रहना है तो फ्लैट दो ठो उपलब्ध है सर एक जो है आपको लगभग ट्वेल्व थाउजेंड तक पड़ेगा और एक जो है आपको एट थाउजेंड तक पड़ेगा आप जो आठ हज़ार या बारह हज़ार में से कोई भी एक ले सकते है सर ओके सर तो आप आ कर के उसको देख लीजिएगा और फिर जैसा होगा कन्फर्म कर दीजिएगा आप लोग कितने लोग रहेंगे सर अच्छा फैमिली ही रहेगी या सर आप लोग हाँ हाँ कोई बात नहीं सर तो आप आ कर ले लीजिएगा सर और डाकु अपना डॉक्यूमेंट जो है सबका आइडी प्रूफ जो है लाकर के जमा कर दीजियेगा और एक आपको उसके एवज में रजिस्ट्रेसन करवाना पड़ेगा आप कितने आप कितने साल के लिए लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा सर हमारे कंपनी जो है हमारा भी ओके सर ओके हमारी कंपनी शहर में ही है सर और भी जगहों पर है कई जगह है सर जी हमारे कंपनी का नाम जो है सर सबको घर देता है जी सर ओके सर धन्यवाद